एकटा गाना हमरा बड़ नीक लागैया ओ गानाके नाम छियै ई गाना हम सुनि कऽ अपन सभटा दु ख भुलि जाइ छी हमरा कोनो प्रकार के तकलीफ अछि तऽ ई गाना सुनि कऽ हम भुलि जाइ छी आओर ई गाना के भावना मे ई बतायल गेल छै कि एहि आइ कल्हि के दुनिआ मे किछो नहि छियै नहि काजर नहि मोती सभ अछि सभके बारे मे किछु नहि बतायल गेल छै इन्सान अपन जिन्दगी बड़ नीक जियऽ आइ कल्हि सोना चाँदी काजर सभ ई सभ किछु नहि होइ छै इन्सान के व्यवहार नीक होइ छै हर चीज प्रकार के नहि होइ छै आओर ई भावना ई गाना के इहे भावना छै कि ई गाना मे नहि पैसा सभके बारे मे बतायल गेल छै ने किछु एहिमे बस इन्सान के दिल के खुबसुरती के बारे मे बतायल गेल छै कि इन्सान के इन्सान के दिल अच्छा होबऽ चाही नहि सोना चाँदी ई सभ किछु नहि होइ छै नहि काजर किछु होइ छै इएह सभ प्रकार के ई गाना छै इन्सान के कोनो दु ख हो तऽ ई गाना सुनि लतै तऽ इन्सानके सभटा दु ख चलि जेतै ओरो पर ई गाना मे इएह ई बतायल गेल छै कि एहि गाना मे कि इन्सान के कि कोनो चीज के घमण्ड नहि करऽ चाही इन्सान एहि धरती पर की लै कऽ आयल छै की लै कऽ जेतै इहे भावना छै अइ गाना मऽ